आंनि थांनो लुबैनाय जायगानि मुङानो जाहैबाय थायलेण्ड मानो होन्नानै बुङोब्ला बे थायलेण्ड जे हादर बेयो गासैबो सागरजोंहाय बेंखनजानाय दा बेवहाय माखासे नायथावथाव तुरिस्त प्लेसफोर दङ दा बैफोर जायगायाव आङो थांनो लुबैयो दा माखासे आयलेन्सफोरबो दं बेयावहाय द्विपफोर दा बैफोर द्विपावहाय थांनो गोसो